सबकिछु कम्प्यूटरसँ होइ छै आइकाल्हि जे छै कम्प्यूटरसँ आओर मोबाइलसँ दुनू चीज एक ही प्रकारके छै हर चीज नेटसँ

बैठल बैठल घरसँ देख लै छियै नहि तऽ लोग बाहर जा कऽ सबकिछुके देखऽ परै हइ आब जे छै

कम्प्यूटरमे जे छै हर तरहके हर चीजके आइकाल्हि हर दोकानमे उपलब्ध छै हर चीज कम्प्यूटरेसँ जे छै करल जाइ छै जेना लेनदेन कारबार पैसा निकासी आइकाल्हि गाँवमे और जे छै

हर मतलब बच्चा बुजुर्ग हर लोग जे छै कम्प्यूटरके बहुत बढ़ियाँसँ

बहुत कुछ के ईस्तेमाल